आमच्या समाजांत खूब नाका आशिल्ले अंधश्रद्धा आसात खरें सांगपाक हांव जय र रावतां थंय सुद्दां नाका आशिल्लें खूब असलें तरेचें चलता जशें काळें माजर आडवें गेल्यार कोण घरा भायर सरना पूण म्हाका कळना काळें माजर आडवें गेल्यार जाता तरी कितें आदले लोक शिक शिकनाशिल्ले तेन्ना ते असल्या गजालींनी मानताले पूण आतां शिकून सुद्दां आयिल्ले लोक असल्यो गजाली मानतात हांवें तरी काळें माजर आडवें गेल्ल्यान कितें वायट जाता तें केन्नाच पळोवंक ना दुसरी म्हटल्यार गजाल आमचे थंयचे लोक भुतांक खूब भियेतात रातचीं कोण घरा भायर सरानात पूण हांवें तरी अजून पर्यांत एकूय भूत पळोवंक ना आमच्या थंयच्या सरूय न्हय पूण बाकीचे खंय रस्त्यारूय पळोवंक ना तशें आमच्या भंयचे लोक आमच्या बायचे भंयान तशे लोक आसले नाका जाल्ल्या गजालींनी खूब मानतात पूण म्हाका हाजेर मात्तूय विश्वास ना